खेळां मूळें कितें आसा तर तें तुमचें बोंडींग बरें जाता तुमचें फ्रेंडां कडेन हेंच्या कडेन जर बोंडींग बरें जाता मागीर तुमचें तुम खेळ्यां मूळे तुमचो स्ट्रेस रिलीज जाता आनी भुरगीं जेन्ना इस्कोलांतल्यान येतात आनी सांजचीं जेन्ना खेळोंक वतात तीं तेन्ना तांची तेंची एक एक एंटरटेंन्मेंट अशीं हें जाता की तेंची तेंचें जो व हें आसा टेंशन आसता तें टेंशन रिलीज जाता आनी बरें तरेन ते मागीर तेंचो ग्रास्पींग पावर वाडटा आनी अभ्यास करपाक तेंका आनीक हें उमेद येता